आं आंनि बारि बागानाव दाउसेनफोरखौ फैहोयो आरो आङो दाउसेनफोरनि थाखाय दै आरो माइरं दोननानै होयो आरो आं बेसोरखौ रावखौबो गावहोया बुथार होया